ہلو جی سر بولیے کیا میں آپ کی خدمت کر سکتی ہوں ہاں جی بتائیے کون سے فروٹس کے ریٹ جاننے ہیں بنانا ہیں سر اسی روپئے کلو انار یہ ہوگا سر ہنڈریڈ سو روپئے کلو یہ میڈیم میں ملے گا آپ کو آم ہیں یہ سو روپئے کلو یہ جی یہ دسہری ہے یہ بھی سر آپ کو ہنڈریڈ سو روپئے تک کے ہی ملیں گے لیمن مل جائیں گے آپ کو پچاس روپئے کلو ایپل آپ کو پڑے گا سر دو سو روپئے کلو یہ ہماچل کا ہے سر اورنج ستر روپئے پپیتا یہ آپ کو اسی روپئے کلو جی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر

جی جی آپ بتا دیجیے گا میری روبینہ میڈم سے بات ہوئی تھی میں نے یہ فروٹ کا آڈر دیا تھا آپ میں نے ان کی پیمنٹ بھی رکھی ہے وہ آپ کو سب دے دیں گے ٹھیک ہے سر یہ آپ کی آٹھ چیزیں ہو گئی ہیں ایک ایک کلو ٹھیک ہے میں اس کا آپ کو بل بنوا دیتی ہوں آپ یہاں سے پیمنٹ کر دیجیے گا آ کر ٹھیک ہے وعلیکم السلام